سب سے زيادہں سلائى ميں سوٹ سِلے جاتے ہيں اور بُنائى ميں سويٹر بُنے جاتے ہيں سلائى سب سے زيادہ اچھى مشين سے ہوتى ہے صفائى آتى ہے اور پكّى سلائى ہوتى ہے فنیشنگ بھى آتى ہے اور گھر كے سِلے سوٹ سب كى فٹنگ ميں آتے ہيں سب كو بہت پسند آتے ہيں سويٹر بنے ہوئے ہاتھ كے بہت عمدہ رہتے ہيں بہت گرماتے ہيں فٹنگ اچھى ہوتى ہے